आसामाव थानो हानाय सुबिदा गोनां जायगाफोर बुंब्लाथ' गोबांथार दङ नाथाइ आं गोबांखौबो मिथि जोबा आं जि मोनसे मिथियो आं बेखैनो बुंगोन जेरैहाय आंनि साखाथियावनो थानाय बा जोंनि साखाथियाव ओहब मानास मावजिगिन्द्रि एखोदोरोम सचाइटि ओमफ्राय जोंहा ओजोंहाय अदालगुरि द्रिस्टिगाव जाहैबाय राइन' रिजद आं बेखौ मिथिगौ ओजोंहाय कक्राझाराव बुङोबा रायम'ना बि खाथियाव अह मोनसे टुरिस दङ बेखौ आङो नामखौ मिथिया बेखौ आं बेखिनिखौ मिथिगौ आङो कक्राझार बा उदालगुरिनिखौ खोब मोजाङै मिथिया मिथियाब्लाबो नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय आम मानास मावजिगेन्द्रि एकोदेजम सचाइटिखौ बेखौ आं खोब मोजाङै मिथिगौ मानो होन्नानै बुङोब्ला बेहाय गोबां गोजान गोजान जायगोनि टुरिसफोर फैयो बेहाय थाफैयो बेहाय जेनिबा गोजां बोथोरावल' बा गोलोम बोथोरावल' टुरिस फैयो नोङा बेहाय खुनु टाइम गैया बेहाय दैलां मेसें थाबाय थानो हायो आरो बा फैयो फैबाय थानायखौ जों नुयो जों साखाथिनि मानसि हिसाबै जों बेहाय थानायफोरखौ जों थाफैयो फैबाय थानायखौ नुयो जों बेहाय बेसेननि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोंनि मानास मावजिगिन्द्रि एकोदोजम सचाइटियाव सचाइटिनिखौ आङो बेसेनखौ बुंनानै बुंनो थाङोब्ला बेहाय बेसेनखौ जोङो खोब बुरजाबो होन्नानै बुंनो हाया बा गोबां बिबांनिबो बुंनो हाया बा खम बिबांनिबो बुंनो हाया बेखौ जोङो गेजेर बा मिदियाम मेदियाम बुंनानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंनि बेहाय मानास मावजिगेन्द्रि एकोदोजम सचाइटियाव अह बे हिसाबै जों साखाथिनि मा खाथिनि मासनि हिसाबै जों बेखौ बुंनो हायो आरो आं मानो जों बे मानास मावजिगेन्द्रि एकोदोजम सचाइटियाव फैयोब्ला ओरैबायदि नुगोन बे जिहेतु बे जितु थाग्रा बे थाग्रा न'खौ जोङो थबगां जंगल केम्प होन्नानै बुंनाय जायो बेहाय बे बे जायगायाव थानो हायो बे थं थबगां जंगल केम्पनिफ्राय थानानैनो जोङो बेहाय बिनि जितु भिउ बेनि जितु नुथाइ बेखौ नाहरनो हायो आरो जितु जोंनि मानास मावजिगेन्द्रि एकादोजम सचाइटिनि सिङाव थानाय थबगां जंगल केम्पनिफ्राय जितु नुहुरनाय जितु नुथाइ बेयो खोब समाइना आं बेहाय खाथिनि हिसाबै बेखौ बुंनो हायो बा बेल' नङा जोंनि आसामनि जितु थाग्रा जायगा बेफोरनिफ्रायनो जितु जों बारनाय मोना रायम'ना बेबो खोब मोजां आरो ओरैहाय अदालगुरि द्रिस्टिकनि जितु उम रायन' रायन' रायन' रिजर्द बेनिफ्रायबो खोब मोजाङै नुनाय जायो बा खोब मोजां आं जोंनि आं जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ आङो आसामाव जिखिनि नुबाय बेखिनिखौनो आङो समायना समायनाखौ समायना होन्ना बुंनांगोन बा समायना बु समायना नुजोब आं नुजोबदों आं गावनि मेगनजों नुनायखाय नुनायखायनो आं जि मोनसे नुदों बेखिनिखौ आं समायना बुंगोन आरो बु बुं बुंनायबा समायना होन्नानै आं बुंनो हायो मानो होनोबा जों जोंनि जितु जितु रिजर्दफोर दङ जेरैहाय जोंनि मावजिगेन्द्रि एकोदोजम सचाइटियाव बेहाय थानाय जितु थबगां जंगल केम्प बेबो खोब समायना बेहाय बेहाय फैनो थाखाय बा बेहाय थाफैनो थाखाय जोङो बेहाय थाफैनानै जोङो थाफैनानै अह जेनोबा मानास मावजिगेन्द्रिनि साखाथियावनो थानाय मानास नेसनेल पार्कआव बेरायनो हायो आरो बेहाय माब्रै बेराय हैनो होनोब्ला जोंनि मानास मावजिगेन्द्रि एकोदोजम सचाइटियाव बेहाय जिब साफारिबो मोन्नाय जायो जिब साफारि मोन्नो हायो जिबजोंनो साफारि खालामनो हायो बा जिबजों दाव जिबसिजों दावबायनो हायो बेनिफ्राय जिबसि जिबसिजों थांनानै जोंनि मान मानास नेसनेल पार्कखौ नायनो हायो लोगोसे आरो जोंनि अह मानास मावजिगेन्द्रि एकादोजम सचाइटिनि साखाथियावनो जोंहा गंसे गिदिरबो नोङा फिसाबो नङा बाराद्राय बाराद्राय फिसाबो नङा बाराद्राय गिदिद थारबो नङा थारमाने बेखौ जोङो बारा जोङो मेदियामनिबो इसे जोङो इसे थेलेब लेबखौनो बुंनांगोन बारा फिसाद्राय द्राय थारबो नोङा आरो मेदियामावबो गोलैद्राय द्राय नोङा आरो बेखौ जों फिसाखौनो बुंनांगोन बेहाय जोहा दखान दङ बे दखानावनो जोङा बाजार दङ बे बाजारानो जाहैबाय जोंहा लोखि बाजार बेहायनो बेहाय गुबुन गुबुननि मानसिफ्रा दावबाय फैयोब्ला बेहाय बाजार खालामनानै मानास मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियाव मानास नेसनेल पार्कजों नांजाबनानै थानाय जोंनि मानास मावजिगेन्द्रि ओकादोजम सचाइटिनि थबगां जंगल केम्पआव थानो हायो ओमफ्राय बेनिफ्राय उम बेनिफ्राय मोजां मोजां फेसिलिटि बा मोजां सुबिदा दं बे थानाय जानाय जेतुवा लोंनाय दै बेहायबो दुगैनाय बेफोरबो सब दङ आं बे जोंनि आंनि न'नि साखाथियाव थानाय थुबगां जंगल केम्प टुरिस गोबा न'खौ बा थाग्रा न'खौ खोब मोजां होन्नानै आं आंनि मेगनजोंनो नुदों आरो मोजांबो आं बेखौनो जुदि सोरबाफोर थाफैनोब्ला बेखौ ओह थाफैनानै नायफैनो हागोन मोजांना गाज्रि नाथाय आं बेखौनो बुङो बे खोब मोजां पेसेलिटि दं बेखौ आं बुंनो हायो आरो